हांजी हा हा बेटा हा हा हा त तव्हां सुठे में सुठी अथव फर्नीचर सुठो अथव ऐं टे टीक टीक वुड जो आहे नए नई डिज़ाइन जा आहे तव्हां चवंदव ओहिड़े नमूने कहिड़ो खपेव भित में लॻे सुटाइण जो या का ईअं हेठ अहिड़े ई कहिड़े नमूने हा

हा हा हा

त सुठे नमू सुठे नमूने ठाहे ॾींदासीं तव्हां ॾिसी सघो था ऐं तव्हांजी मा उन जी माप वठणी पवंदी सभु कुझु उहो ॾिसी करे पोइ वरी तव्हां पहिरियों त ॾिसो त ख़र्च घणो तव्हांखे करिणो आहे उन जो अंदाज़ घणे हा पर त बि तव्हां चओ ॿार ख़ुशि थी वञे पर मज़बूतु पोइ ओहिड़ो खपे न ओहिड़े नमूने ठाहिजे ए ॾेखाव जो न आहे सुठो सुठे में सुठो आहे हा हा

हा ॾियोस त हा उहो जहिड़े नमूने चवंदव ओहिड़े नमूने जो उहो त कबट में रखण जो थींदो बैड जो जेको आहे ॾिसो हा उहो सभु ओहिड़े नमूने थींदो जहिड़े नमूने चवंदव तव्हां हा हा लोकर खपे त पोइ कबट कहिड़े क़िस्म जो खपे उहो चवंदव ओहिड़ी डिज़ाइन ठाराए ॾींदासीं उहा

हा मज़बूतु माना तव्हां वरी चवंदव त भई इहो अहिड़ो सुठो ॾिनो अथव त ॿिए छोकिरे जी शादी कयूं था त असां डबल वठंदासीं हा त पोइ कहिड़े करे पर तव्हांखे कॾहिं खपे कहिड़े ज डिज़ाइन जी खपे उहो ॾेखारियो सभु कुझु सभु मार्च शादी कॾहिं हूंदसि पर हो ॾिसण वारो वियो न ॾिसण करे डिज़ाइनूं छोकिरो ॾिसंदो पसंदि कंदो तव्हांजे नुंहुं नुंहुं अथव उन खे बि ॾेखारिणो पवंदो न हा त हुन खे ॾेखारे करे पोइ फिक्स कयो ओहिड़े नमूने एमाउंट ॾियणो पवंदव पोइ कमु अॻिते वधंदो हा हा त अथव तव्हां तव्हां अथव त तव्हांजो मिस्टर या सभु जीअं कंहिंखे ॾिसणो हुजे उहो चङी तरह ॾिसी करे पोइ वरी ईअं न थे के भई हीअ शै हीअ व हीअ शै कोने का हीअ डिज़ाइन हीअ कोन्हे का हीअ न आहे त भई हीअ टीक वुड कोन्हे का या हीअ भई सन सनमाइका बराबरि न आहे ईअं न थियणु खपे पोइ वरी असां इहा ई ॾींदा आहियूं त भई माण्हूअ जो मन दिलि खुश सब खुश थियन संदस ॿार बि खुश थियन सब खुश थियन ऐं मिट माइट बि ॾिसी वाह वाह फर्नीचर बराबरि अहिड़ो वरी ईअं न थिए त भई तव्हांखे उन चे चाइना जो ॾई ऐं पोइ पिया रो अहिड़ो न आहे करिणो पाण खे हा हा हा गैरंटी पर तव्हां तव्हां त ॾिसी करे कॾहिं ईंदव छा का घणी डिपोज़िट ॾई सघंदव उहो सभु कुझु त्यार करे पोइ च चेक सां पेमेंट कंदव या कैश पेमेंट कंदव छा केंदव कहिड़े नमूने हा अच्छा हा ॾिस ॾिसण खां पोइ भई तव्हांखे कमु शुरू कयूं त तव्हांखे घटि में घटि चालीह टका एडवांस ॾियणा पवंदा हा न थींदव त बराबरि आहे पर एडवांस ए वठंदा त ज पोइ कमु कंदा भई जेकॾहिं त एडवांस ई न मिले त पोइ पाण खे गे गैरंटी न थी त भई तव्हांखे वरी पोइ सुभाणे सम्झजो त ईअं न आहे ईअं न आहे ईअं न खपे त पोइ इहो असांखे बि किथे पोइ असां ॾींदासीं ऐं तव्हांखे चालीह टका एडवांस ॾियणो ई पवंदो आहे हा ब हा भले हा जेतिरो जेतिरो जेतिरो जल्द चवंदव ओतिरो तव्हांखे जल्द ठाहे ॾींदोसीं ऐं शइ सुठी ॾिसां हा तव्हां चवंदव न

ऐं इहा त हींअर हींअर त तां हिते अचो था शोरूम में ॾिसी सघो था पर उहा शइ जेके जेका तव्हांखे खपे उहा शइ तव्हांजे ऑडर प्रमाणे असां ठाहे ॾींदासीं ऐं में रॉ मटिरियल ओहिड़ो हूंदो मज़बूतु हूंदो ऐं

हा उहो स्क्वेर फुट जंहिंसां हिसाब सां ॿुधाईंदासीं की भई हेतिरा स्क्वेर फुट आहिनि अने पोइ पि पिल्लो तव्हांखे खपे या न खपे उहो तव्हां पहिरियों नक्की कजो पिल्लो व व वठंदव त ओहिड़े नमूने थींदो पिल्लो बिना त ओहिड़े नमूने वरी वरी तव्हां चओ त भई हाणे ॿी ॿिन ॾींहनि खां पोइ भई हाणे असांजी इच्छा न आहे त पोइ हा कराइणो आहे हा ॾिसो ॾिसो न ॿारन जो बि इच्छा थिए थी भई ॿिए कंहिं हंध ॾिसी था अचनि पोइ चवंदव भई हाणे पाण खे हिते कोन कराइणो उते ई कराइणो आहे त पोइ त अलॻि ॻाल्हि आहे ॾिसे ॾिसंदव ख़ुशि थींदव ऐं ओहिड़े पाड़े वारनि तव्हांखे खुश कंदव चवंदव त भई हितां खां ई वठी हितां हितां खां ई वठी ॿारनि सां तव्हां तव्हांखे एड्रस ॾींदव जंहिंखे माल ॾिनो आहे हुते बि ॾिसी सघंदव हुते बि ॾिसी सघंदव हिते अथव हिते अथव हा बराबरि तव्हांजो नालो छा चयां परमेश्वरी हा ॿ ॿुधायो

आदर्शनगर कहिड़ी गलीअ में ॾह ॾह उतां उहो त ॾह हिक में आहे कोन ऐं ॿिए ॿ में आहे ॾह नम्बर जेका ॿ आदर्श ॿ आहे हिकु आहे ऐं ॿ आहे अच्छा ॿ ॿ नम्बर चइजे ॾह नम्बर गली जेका आहे हा उते वरी अचिजो त तव्हांखे ॾेखारिबो